आब मीडिया द्वारा मतलब टेलीविजनपर हमरसभके मैथिल भाषाकेँ बहुत बेसी आगू बढ़ायल जा रहल अछि मिथिलाके हमसभ राज्यके माँग सेहो कऽ रहल अइ एकटा अथी होय जेकि ओ पूरा देशमे ओकर पढ़ाइ होय आओर ओ विकास ओकर होय जेकि जाहिसँ कि हमरसभके समाजमे सभ इमहर मैथिल छथिन ओ टीवीपर देखिके जेना हिन्दी इङ्गलिश न्यूज अबैए से मिथिला मिरर चैनल चलायल गेल अछि जाहिसँ कि ओ अपन अपन गामक या मतलब अपन समाजक की होइए कतय देशमे की भऽ रहल अइ से ओ बुझैत छथिन ताहि लेल हमरसभके बहुत सरकारके बहुत प्रयासरत छनि जे मिथिलाकेँ बहुत आगू बढ़ायल जाय ओ एकटा अथी के भाषाके रूपमे आबय जेना हिन्दी इङ्गलिशके विकास छै तहिना मैथिलीओ एकटा विषयमे आबय आबि तऽ गेले अछि लेकिन ओकरा पूरा पूरा एखन तक मान्यता नहि भेटलैए से ओ एहिसँ की होयत कि हमरोसभके समाज जेकि बहुत पिछड़ल अछि एतयके महिलाकेँ बाहर नहि निकलल जाएल देल जाइत छलनि या मतलब ओ बाजि नहि सकैत छलथि हेँ हिन्दी इङ्गलिशमे किछु नहि ताहि द्वारे ओ ताहि ई भाषाकेँ हमसभ बहुत नीकसँ आब बुझि रहल छी सुनि रहल छी सएह हेतै